حالیہ برسوں میں فوٹوگرافی میں قابل ذکر تبدیلی آئی ہے پرانے کیمروں سے نئے موبائل فون کیمروں میں تبدیلی بہت گہری ہے جدید اسمارٹ فون کیمرے سہولت فوری اشتراک اور متأثر کن معیار پیش کرتے ہیں وہ جدید خصوصیات جیسے اے آئی کم روشنی کی صلاحیتیں اور پورٹریٹ موڈس کو مربوط کرتے ہیں اس رسائی نے فوٹوگرافی کو بہت عام بنا دیا ہے جس سے کسی کے لیے بھی لمحات کو تخلیقی طور پر کیپچر کرنا آسان ہو گیا ہے تاہم روایتی کیمرے اب بھی خصوصی ترتیبات میں بہترین ہیں خود جو دستی کنٹرول اور اعلیٰ آپٹکس پیش پیش کرتے ہیں اگرچہ ٹیکنالوجی نے فوٹوگرافی کو مزید قابل رسائی بنا دیا ہے لیکن اس کی باریکیوں میں مہارت حاصل کرنا واقعی غیر معمولی شاٹس کے لیے قابل قدر مہارت ہے